मणगणे शोवयाची खीर सजी पातोळी नेवऱ्यो मोदक बेसन लाडू रव्याचे लाडू बाकरवाडी पुरणपोळ्यो शिरवळ्यो शिरो शंकर पाळी नाशण्याचें लाडू मुगाचे लाडू मेथयेचें लाडू तांदळाचें लाडू भिकणाचे लाडू तिळांचे लाडू मेथीची पेज मुगाचे कण

दाळीची कापां सयेची कापां दोदोल बिबिंका पोश्याचे

तोवश्याची बाकरी तांदळाची पयस गाजराचो हल्वो ज पेडे जलेबी खाजें सुकें खाजें धवे खाजें पणसाची बाकरी गुलाब जामून मुगाचे लाडू खाजूर बोलिना येलापे पिनुऱ्यो उकडे तांदूळाचे लाडू मोतीचुरचे लाडू पणसाची भकरी